हैलो राम राम साहे और क्या हो रहा है अच्छा तो मैं सोच रही थी क्या बोल रहे हो मैं भी बैठी हूँ अच्छा मैं मुकेशी बोल रही हूँ हाँ आपके पड़ोसी तो मैं यह सोच रही थी कि हमारे घंघोर आ रही है तो गण त्योहार पर कुछ डांस वांस बड़ा त्योहार मनाते हैं जो हम सब मिलकर आप मेरी सहायता कर सकते हो लोगों को इकट्ठा करने के लिए अच्छा कितने लोग इकट्ठा कर सकते हो आप अच्छा फिर ठीक है पाँच सात आपके हो जाएँगे और इधर मेरे हो जाएँगे तीस चालीस ओके फिर ठीक है ना